بہت ساری گلطیاں ہیں جو بائیكرز بائیک چلاتے وقت كرتے ہیں جیسے كہ جب وہ بائیک چلاتے ہیں بہت زیادہ ہائی اسپیڈ تیز اسپیڈ سے بائیک چلاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے كہ وہ اپنے بائیک كو كنٹرول نہیں كر پاتے اس كی وجہ سے ان ایكسیڈینٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے جب وہ ان كو لیفٹ یا رائٹ كہیں مڑنا ہوتا ہے تو وہ انڈیكیٹر نہیں اشارہ ہی نہیں كرتے ہیں بلكہ وہ ویسے ہی موڑ دیتے ہیں جس كی وجہ سے پیچھے والوں كو پرابلم ہوتی ہے كبھی كبھی كیا ہوتا ہے كہ وہ اچانک بریک مار دیتے ہیں جس كی وجہ سے پيچھے آ رہی بائیكس یا كارز جو بھی ہے اس كو پرابلم ہو جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بائیكرس جو ہے وہ عام طور پر دیكھا جاتا ہے كہ وہ ہیلمیٹ نہیں لگاتے ہیلیمٹ نہ لگانے كی وجہ سے بھی كبھی كبھی حادثہ ہو جاتا ہے اور جس كی وجہ سے ان كی جان كو کھطرہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب لائٹ ہوتی ہے لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ لائٹ پر ركتے نہیں ہیں لائٹ جو ہے وہ كراس كر جاتے ہیں جس كی وجہ سے ان پر فائن لگ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اس سے بچ ایسے سكتے ہیں كہ ہم جو بھی اصول ہیں اس پر سختی سے عمل كریں اگر ہم كو ہیلمیٹ لگانے كے لیے كہا جا رہا ہے تو ہیلمیٹ لگائیں وہ ہماری سیفٹی كے لیے ہے اور ہم بھی جب بھی كہیں اگر موڑنا ہے لیفٹ رائٹ میں تو وہ اس كا ہم دھیان ركھیں اور اینڈیكیٹر كے ساتھ ہی مڑیں تاكہ دوسرے لوگ بھی اس سے محفوظ رہ سكیں اور ہم بائیک كو اتنی تیز نہ چلائیں جس سے ہماری ہمارے لیے پروبلم ہو سكے اور ہمارے كنٹرول سے باہر ہو جائے